हेल' अ बायदेव आंसो जारौ औ दा आंनि नामखौथ' नों मिथिया ना सिगांनिखौ इखायनो अ औ आस्सा दा दासो लोमजादों ना दा आं अ आं थांना लायब्र'ब नांसिगोन ना बायदेव लोमजाया सानफ्रामबो लोमजाब्लाथ' आं हरनाय नङामोन ना दिनैसो मानोबा लोमजाखांबायखोमा दे जागोन दे आं लायगासिनो दङ दै औ औ औ औ औ औ जागोन दे बायदेव थांगासिनो दङ दै लायनानै आङो बाहेरा बाहेरा ड'क्टरनियाव देखायनानै लाबोनोसै दै बायदेव ए नै बायदेव हेल' बायदेव आं आंसो आं ओंखारनानैसो थांगोन नालाय आं थांगौमानि दसे एसे नायथ'दो बायदेव दे अननानै गथ'खौ गथ'खौ एसे औ गथ'खौ एसे नायथ'दो आं थांगासिनो दङ नै न'आबो एसे गोजानाव नालाय बेटारि रिक्सा हमनांगोन आङो ओमफ्राय लायनोसै आरो दे बायदेव दे ए नै बायदेव हेल' बायदेव अ ओमफ्राय गथ'आ मा जानानै लोमजाखांखो ना गोलैबायदोंमोन नामा ना गोबाबायदोंमोन औ ए अ न'आवथ' जेबो जायाखैमोन बेखायनो आङो गोलैबायदों नामा बा माबा जाफ्लांबाय नामा बिदि साननानै नोंनाव सोंहरबाय आरो न'आवथ' जेबो जाथ'वाखैमोन आरो औ अ आस्सा आस्सा आस्सा दे बायदेव होमब्ला औ न'आव न'आवथ' जेबो जायाखैमोन बेखायनो स्कुलाव हरनायजादों जानायब्लाथ' औ दे बायदेव आं लायनोसै दे थांगासिनो दङ थांगासिनो दङ दोन्थ'दो औ दे बायदेव दे दे धन्यबाद दे बायदेव मोजाङै नायनायनि थाखाय धन्यबाद दोननोसै